आहो में कीती दी ऐ ऐक्सट्रीम वैदर च बी फोटोशूट बगैरा शूटिंग्स कीती दी ऐ इवन ना जिन्ना ओह् आंदा ना ऐक्ट्रीम वैदर च मज़ा आंदा ना उन्ना नां नार्मल वैदर च कदें मज़ा निं आया क्योंकि थोह्ड़ा मतलब जादा डिफिकलट होंदा शूट करने गी ते ओह्दे च ना मज़ा बड़ा आंदा ऐ करने गी इक किस्सा सनानी आं इक किस्सा केह् होएआ इक दिन बड़ी बरखा पवा दी ही इन्ना तफान चला दा हा होर ना बद्दल बुद्दल बड़े स्हेई हे बने दे ते में ठैह्री फोटोग्राफी दा बड़े शौंक ते केह् करचै हून आदत ऐ मज़बूर आं ते फिर में केह् कीता चली गी भाई बरखा च पूरी सिज्जी गेई फोन पूरा सिज्जी गेआ पर ओह् निं कीता कि भाई फोन सिज्जा दा छड्डो परें रैह्न देओ पर में पूरी वीडियो बनाइयै पूरी ख'ल्ल आई चलो भाई घरा दा गफ्फे बी बड़े चले फोन गिल्ला करी ओड़ेआ आपूं गिल्ली होई गेई पर एह् ना आखदे कि जो चीज इक बार पसंद आई गेई करियै छड्डनी में ओह् आं ठीक ऐ होर एह् जियां गल्ल आई गेई कि एह् ऐटमासफेयर बगैरा दी करदा नेईं करदा इंपैक्ट फोटोग्राफ्रर ते ते मूड़ दी मूड़ जिन्ना बंदे दा खिच्चने दा होंदा ना जिसलै ऐक्सट्रीम लैवल दा वैदर आए सामनै तां उसलै बंदे दा मूड़ होर होई बंदा कि नेईं भाई हून करियै गै छड्डना ऐ इस मोसम दी बनानी ऐ चाहे जो मर्जी होई जाए आसमान टुट्टी जाए बिजली डिग्गी जाए पर बनानी गै बनानी ऐ ते फिर अटमासफेयर अटमासफेयर ते होर अच्छा होई जंदा ओह्दे कन्नै क्योंकि जियां आखदे ना कि इन्ना मज़ा नार्मल चीज़ां करने गी निं आंदा जिन्ना उ'नेंगी करने गी मजा आंदा जेह्दे च जोखम ना होऐ ते जोखम आह्ले कम्म करने च अस इ'यां बी माहिर आं कोई गल्ल निं असें बड़े जोखम चुक्कियै कम्म कीते दे ऐ फोटो खिच्चे दे ऐ बस होर केह् आखचै